ویسے تو فی الحال کچھ سمے کی بات ہے کچھ دن کی بات ہے جو ہمارے ادھر سیلاب آئی تھی ہم لوگ کا جو ایریا ہے یہ پانی بھرا ایریا ہے اور جب ہم لوگ ہر سال جب بارش تیز ہوتی ہے جب سیلاب آتا ہے تو بہت کچھ کو تباہ کر دیتا ہے گاؤں کو شہروں گاؤں کو ضلعوں کو مطلب کر دیتا ہے جیسے کہ کچھ دنوں میں دیکھو جیسے کہ جمال پور میں پانی آئی تھی باڑھ آئی اور بہت کچھ کو تباہ کر دی کسی کی گھر برباد کرتی ہے لوگ ننھے منھے بچے پریشان ہو گئے کھانے کھانے کو ترس گئے کھانے پینے کے لیے پریشان پہننے اوڑھنے کے لیے پریسان بہت تباہی مچائی گئی بہت پریشان ہوئے بہت کچھ ایسا ہے جو مطلب کہ کیا ہی کہے اور پھر ہمارے دربھنگہ میں بھی پانی آئی بہت گھر ڈوب گئے بہتوں کے گھر میں پانی گئی بہت کچھ نہس تہس ہوا اور بہت ہی چیزیں برباد ہو گئی تباہ ہو گئی لوگ بچے پریشان رہتے ہیں کھا نہیں پاتے ہیں پانی نہیں پی پاتے ہیں کہاں سے کیسے ہم لوگ کا پانی والا ایریا ہے ہم لوگ کا یہ ہم لوگ کے ایریا میں ہم ہر سال پانی آتا ہے باڑھ آتا ہے جب آتا ہے تو ہم لوگ ڈرتے ہیں کئی کئی رات سو نہیں پاتے ہیں ڈر سے کہ کب پانی آ جائے کب باندھ ٹوٹ جائے کب باڑھ آ جائے تو ہم یہی درخواست کرنا چاہیں گے کہ جو ہم سے بڑے جو ہمارے ملک کے لیے ہمارے دیش کے لیے ہمارے گاؤں کے لیے جو کام کرتے ہیں ہمارے ایریا کے لیے ہم ان سے یہی نویدن کرنا چاہیں گے کہ وہ کچھ آ ہم لوگ کے حق میں بہتر کرے اور کو دیکھے اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ امداد کرے اور ہم لوگ کو کچھ مدد کرے تاکہ جب اگلے بار باڑھ آئے تو ہم لوگ نسچست سے کھا سکے پی سکے سو سکے ویسے جب بارش آتی ہے اور جب باڑھ آتی ہے تو دھان میں پانی زیادہ ہونے کے کارن باڑھ آتی ہے ہم لوگ جو جس ملک میں رہ رہے جس جگہ رہ رہے ہیں تو ہم لوگ کے ضلع میں مطلب پانی کا ایریا ہے اور گہرا ہے تو پانی تو آتی باڑھ جب بھی آتی ہے تو تہس نہس کرتا ہے تہس نہس میں گھر بھی گھر بھی جاتا ہے ننھے منھے بچے کھانے کی بھی ترس جاتے ہیں پریشان رہتے ہیں کچھ بوڑھی ہوتی ہے جن کو جو بھی پریشان ہو جاتی ہے بہت تباہی مچتا ہے بہت کچھ برباد ہو جاتا ہے بہت کچھ تباہ ہو جاتا ہے تو ہم آپ لوگوں سے بس یہی کہنا چاہیں گے کہ جو اس کو سمجھ سکتے ہیں جو جو اس کام کو کر سکتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم لوگوں کی اچھی طریقے سے امداد کرے تاکہ اگلے بار سے باڑھ ہم لوگوں کے ادھر نہ آئے اور کچھ خاص انتظام کیا جائے جس سے ہم لوگ بچ سکیں ہم لوگ کا گھر برباد ہونے سے بچ سکے بچے پریشان ہونے سے بچ سکے کہ لوگ کہ ہم جب گھر بناتے ہیں تو بہت ہی مشکل سے بہت کٹھنائی سے بنتی ہے جب یہ باڑھ آتی ہے تو بڑی آسانی سے سب کچھ تباہ کر جاتا ہے جیسے کسی کا دل ٹوٹتا ہے دل چھلنی ہوتا ہے کیوں کہ ابھی مہنگائی کے دور میں یہ چیز کو ارینج کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور جب باڑھ آتی ہے تو بہت کچھ کو تہس نہس کرتا ہے برباد کر دیتا ہے تو ہم آپ لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہیں گے کہ کچھ اس پہ نظر ڈالے اور ہم لوگ کی مدد کرے تاکہ کوئی پھر دوبارہ ایسا کام نہ آئے ایسی نوبت آئے